असांखे ईअं लॻे थो की असां वटि सुठे डॉक्टरनि जी कमी आहे वाडनि में हॉस्पिटलनि में साफ़ सफ़ाई न हूंदी आहे उनखां पोइ पलंग खां वधीक माण्हू हूंदा आहिनि ऑक्सीजननि जे बाटलनि जी कमी रहंदी आहे दवाऊं ऐं ॿिया असांखे जेके साधनु हूंदा आहिनि हुननि जी कमी हूंदी आहे दवाऊं टाइम ते न ॾींदा आहिनि उनखां पोइ जेके ऐक्सरे जी मशीनूं इहे सभु जेके मशीनियूं हूंदियूं आहिनि हुननि जी बि कमी हूंदी आहे जंहिंजे करे माण्हुनि खे बीहणो पवंदो आहे असां ईअं चाहियूं था की अ हीअ सभु साधननि जो वधारो थिए जीअं सभु साधन वधीक हूंदा त माण्हुनि खे लाइन में बीहणो न पवंदो उनखां पोइ असांजे शहर में अहिड़ो सिस्टम आहे की प्राइवेट जेके हॉस्पिटल आहिनि उन उनमें असांखे सभु सुविधाऊं अवेलेबल आहिनि पर जेके माण्हू नथो ओ पहुची सघे पेसनि जे करे हुनखे त सरकारी हॉस्पिटलनि में वञिणो पवंदो आहे